كسى پر بليو نہيں كرنا چاہيے انجان آدمى پر بليو اسى پر كرو جو آپ كو جانتا ہو آپ اسے جانتے ہو بليو ايک ايسى چيز ہے کہ انجان آدمى پر کروگے تو تمہارا ہى لاس ہوگا ميں ايک بار ٹرين پر سفر كر رہا تھا ايک ميری سيٹ پر ہى ايک آدمى بيٹھا ہوا تھا بات چيت كرتے كرتے مطلب ميں اس سے اتنا گھل مل گيا كہ ميں نے اسے اپنے ساتھ كھانا كھلايا اپنی سيٹ پر اسے جگہ دى ميری سيٹ پر وہ سويا كھايا رہا ميرے ساتھ ميرا سامان يوز كيا اور پھر رات ہو گئى تو ميں سو گيا وہ بھى سو گيا اور ميں صبح ميرى آنکھ کھلى تو ميں ديکھا تو ميرا سامان غائب تھا ميرا فون غائب تھا کچھ بھى نہيں تھا تو اس سے مجھے يہ سمجھ ميں آيا كہ کسى انجان آدمى پر بليو نہيں كرنا چاہيے کبھى بھى